ٹیکنالوجی نے ملازدموں ملازمتوں کے دروازے دنیا بھر میں کھول دیئے ہیں اب روزگار صرف کسی فیکٹری دفتر یا بازار تک محدود نہیں رہا لوگ اپنے گھروں سے بھی کام کر سکتے ہیں اور نئی نئی فیلڈز میں کیریئر بنا سکتے ہیں ٹیکنالوجی نے روزگار کے مواقع کیسے بڑھائے نئی فیلڈز کا جنم یہ سب نئی ٹیکنالوجی سے جڑی نوکریاں ہیں جو پہلے موجود نہیں تھیں فری لانسنگ اور آن لائن کام جیسے پلیٹفام پر لوگ گھر بیٹھے دنیا بھر کے کلائنٹس کے لیے کام کرتے ہیں جیسے کہ گرافک ڈیزائن ویڈیو ایڈیٹنگ ویب ڈپلپمنٹ ریموٹ ورک کووڈ نائنٹین کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے گھر سے بھی دفتر کا پورا کام ممکن ہے اس سے خاص طور پر خواتین طلبہ اور دیہی علاقوں کے لوگ کو فائدہ ہوا ای لرننگ و اسکل ٹریننگ اب یوٹوب اور خان اکیڈمی جیسی سائٹ سے سیکھ کر لوگ خود کو ہنر مند بنا رہے ہیں نمبر پانچ اسمارٹ ایگریکلچر ای کامرس اور ہیلتھ ٹیک زراعت تجارت اور صحت جیسے شعبوں میں بھی ٹیکنالوجی سے نئی ملازمتیں آئی ہیں جیسے ڈرون آپریٹر ای فارمیسی ورکرز اور لوکل ڈیلیوری ایجنٹس